جی کون ہاں جی ابو طلحہ بول رہا ہوں آپ بتائیے کون جی جی میں یہیں سے بول رہا ہوں آپ کون اور کہاں سے جی جی جی سرالیے سے کون صاحب جی اسٹوڈنڈ ہیں جی میں لا لائبریری کے ذمہ دار یہیں پہ بیٹھے ہیں پوچھیے آپ کو کتاب چاہیے بتائیے کون سی کتابیں چاہیے جی کون کون سی نام بولیے

فارسی کی کون کتاب جی اور بتائیے جی وہ بھی ہے جی جی جی جی جی وہ بھی ہے جی جی ہے جی جی وہ بھی ہے

جی وہ بھی مل جائے گی جی کب آ رہے ہیں دہلی جی

لائبریری لائبریری ہم چھ بجے صبح کھولتے ہیں اور آٹھ بجے رات میں بند ہوتی ہے اس کے بیچ میں آپ کسی وقت بھی آ جائیے ان شاء اللہ آپ کو کتاب مل جائے گی جی سب چیز ہے اے سی ہے پنکھا ہے اور باہر کینٹین بھی ہے آرام سے یہاں آ کے پڑھ سکتے ہیں جی ہاں سب چیز ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیے باقی باتیں سامنے ہوں گی ٹھیک ہے شکریہ